मूंखे लॻे थो अॼुकल्ह जे ज़माने में असांजे चारो तर्फ़ु किथे बि वञु आसपास एटीएम ज़रूरु आहे एटीएम जी वजह सां असांखे कॾहिं बि नगिदी जी कमी जो अहसास न थींदो आहे ॾींहं हुजे या राति जॾी बि पैसन जी जरूरत हुजे आसे पासे कंहिं बि एटीएम में वञी करे असां पंहिंजो पैसो कढी सघूं था ऐं मूंखे लॻे थो ऐं इन एटीएम सां ग्राहकनि खे इलाही सहूलियत थी रही आहे ऐं ग्राहकनि खे कॾहिं बि बैंक आवर्स जी में वञण जी कोई ज़रूरत कोन्हे हुनन जे लाए हुनन खे चिंता करण जी ज़रूरत कोन्हे असां जॾहिं चाहियूं तॾहिं जिते चाहियूं हुते पंहिंजो पैसो कढी करे असां पंहिंजो कमु करे रहिया आहियूं